बिजनिस शुरू करण लाइ ग़रीबु माणूअ खे पहिरीं त दुकान जी तकलीफ़ थींदी आहे बाज़ारि में मिले ऐं घटि भाड़े सां भाड़े सां मिले जेको आहे त उहो ॾाढियूं तकलीफ़ूं थींदियूं आहिनि इन करे ग़रीबु माण्हू जेके धंधो कंदा आहिनि त हुनखे गौरमेंट जीअं करे थी पई जीअं लोन वग़ैरह ॾिए थी त उहो जेको आहे त गौरमेंट जेका करे थी सरकार जेका करे त बिना व्याज जे ॾिए या घटि व्याज सां ॾिए जीअं ग़रीबनि खे ॾाढी सहूलियत मिले ऐं धंधो करे सघनि हिन करे सरकार जेको आहे त घटि व्याज सां ॾिए जा व्याज न वठे त उनमें छा ग़रीब माण्हूअ जी बिज़निस थोरी हली सघंदी आहे ऐं ॿियो जेको आहे जेको लोन वग़ैरह ॾिए थी त उनखे अञा थोरो वधाए करे ॾिए त ग़रीबु माण्हुनि खे जेका छा आहे उहा सहूलियत सुठी मिली वेंदी ऐं धंधे खे वधाए सघंदा इन करे सरकार जेको आहे त हिन लाइ थोरो ध्यान ॾिए त ग़रीबनि खे थोरो वधण लाइ मिले ऐं चङी तरह धंधो करे सघनि ऐं धंधे में सफ़ल पाइनि